आज से चार पाँच दिन पहले मैंने एक प्रेस खरीदी थी हमारी जो पहले की प्रेस है वो खराब हो गई थी तो मैं प्रेस लेने के लिये जब दुकान पर गई तो वहाँ के दुकानदार ने मुझसे एक प्रेस की तारीफ करी और वह का अभी नई आई है बाजार में कंपनी भी नई आयी है बाजार में तो उस दुकानदार ने मुझे उस प्रेस की तारीफ करते हुए मुझे वह प्रेस खरीदने के लिये कहा पर मुझे पहले तो उस पर विश्वास नहीं हुआ कि अभी जो नई कंपनी आई है तो ये प्रेस किस प्रकार से होगी कैसे होगी पर दुकानदार ने मुझे उस प्रेस की इतनी तारीफ करी और अपने विश्वास पर मुझे वह प्रेस को लाने के लिये और उपयोग करने के लिए कहा तो जब मैं वह प्रेस लेके घर आई और जब मैंने प्रेस का उपयोग करा तो मुझे ये काफ़ी प्रेस अच्छी लगी इसके अंदर वह सभी कपड़ों के हिसाब से चाहे वह सूती हो रेशमी हो या किसी भी प्रकार की कपड़ें हो उस प्रेस के हिसाब से वो उसके में बटन अपन बदल सकते हैं और कपड़ों के हिसाब से उस पर प्रेस कर सकते हैं यह प्रेस मुझे काफ़ी पसंद आई